राजस्थान जी समय सां गॾु राजस्थान जी शिक्षण प्रणाली में शिक्षण व्यवस्था में ॾाढो सुधार आयो आहे ॾाढी विकसित थी आहे सही सुधार थियो आहे इन में घणेई नईं नईं वेकेन्सियूं आहे अचनि थियूं ॿारनि लाइ करे ऐं त माण्हू सुठियूं हिन में क्वालीफिकेशन बि ईंदी आहे ऐं असांजा स्कूल कॉलेजनि में चङा ॿार पढ़ण बि था अचनि अॻे ॿार घटि ईंदा हुआ पढ़णु ॿारनि खे घटि पढ़ायो वेंदो हुओ अॼुकल्ह पढ़ाई जो त एतिरो महत्व थियो आहे शिक्षा जो एतिरो महत्व थियो आहे की हरु कंहिं ॿार खे शिक्षा जी ॾाढी ज़रूरत थी थिए उन्हनि जे स्कूलनि में अॻे स्कूल कॉलेजनि में ॿार ॾाढा घटि हूंदा हुआ हीअंर त स्कूल कॉलेजनि में ॿार एतिरा आहिनि की दाख़िलनि लाइ करे बि उन्हनि खे का न का क्वालीफिकेशन खपंदी आहे या हुननि खे सभिनि खां पहिरीं फ़ोर्म वग़ैरह भराइणा पवंदा आहिनि अगरि लेट दाख़िला थींदा आहिनि त उन्हनि खे चङी परेशानियूं बि ईंदियूं आहिनि लेट दाख़िलो थियण जे कारणि या देरि सां उन जे दाख़िलो रुकिजी वियो उन खां पोइ उन्हनि खे ॿियां कॉलेज ॾिसिणा पवंदा आहिनि चङी सुठी प्रणाली आहे हीअंर शिक्षा में ॿार खे नईं रीतियूं नवा रवाजु पिया सेखारनि नईं परंपराउनि जे बारे में सेखारनि था टेक्नोलॉजी बारे में हुननि खे ज्ञान थो ॾियो वञे ड ॾाढी तमामु विकसित थी वई आहे शिक्षा प्रणाली राजस्थान जी ऐं सभु को ॿार अॼकल्ह पढ़णु अचे पियो शिक्षा जो दरु बदिल देश जो